आं में जिसलै कोई आं दस जारां साल दा हा ते मेरे पिता हुंदा सुर्गबास होइया हा अस नि'क्के नि'क्के रेही गे उस बेल्लै ते बड़े मुश्कल कन्नै असें टाइम जेह्का अपना पास कीता फिर थोह्डे़ बड्डे होइये ओल्लै फिर जमींदारी बी कन्नै कन्नै करदे रेह जमींदारी दे कन्नै कन्नै मजदूरी बी करना पौंदी ही मजदूरी दे साधन बड़े घट्ट थे उ'त्थें मानतलाई च दे अंदर ब्रह्मचारी इक आये दा हा ते ओह्दा आश्रम बना दा हा उ'त्थें आश्रम उ'त्थें अस मजदूरी करने आस्तै जन्दे होंदे हे उस बेल्लै दो रपेऽ असें ई दिनै दे लभदे होन्दे हे इक दिन कम्म करना ते शामीं दो रपेऽ लब्भने ओह् टाइम असें दिक्खे दा उस बेल्लै बड़ी तंगी होन्दी ही ते असें ई शौक होन्दा हा की चलो गड्डी उप्पर कुदै चक्कर लाचै तां फिर इक दिन ओह्दी गड्डी पर गै अस बैठे दे जम्मू चलिये जम्मू असें ई बड़ा दिक्खने ई बड़ा इ'यां बड़ा अच्छा लग्गेआ होर अं जम्मू दा बापस उस गड्डी उप्पर अस बापस आइये बापस पुज्जे ते बापस पुज्जने दे बाद घर जिसलै पुज्जे सनाया अस जम्मू गेदे हे घर आह्ले लगे आखन ठीक ऐ चलो ठीक ऐ तो असें औंदे लै रेता लोड कीता नगरोटे दा ते मानतलाई आनियै तोआरेआ ते असें गी पंज रपेऽ लोडिंग दे लब्भे ते त्रैऽ रपेऽ अनलोडिंग दे अट्ठ रपेऽ बी बनिये ते कन्नै जम्मू दा चक्कर बी लग्गिया ते ओह्दे बाद च फिर आस्तै आस्तै जि'यां जि'यां टाइम निकलदा गेआ फ्ही में कोई उ'न्नी साल दा जिसलै होइया तां फ्ही में फौज च भरथी होइया फौज च भरथी होने बाद च आं फिर घर आये जिसलै ते घर औने दे बाच में दुकानदारी दा कम्म जेह्का ओह् शुरू कीता दुकानदारी इच मतलब मिगी इ'यां रूचि ही मनै च च्वाइस ही मनै मतलब की में दुकानदारी करांऽ मगर पैह्लें पैसा निं था फिर नौकरी करने दे बाद थोह्ड़े बहोत पैसे लब्भे ते दुकानदारी दा कम्म जेह्का ठीक चलना लग्गी पेआ तो हून इस बेल्लै जमान्ना जेह्का हा ओह् कुछ होर होई दा पैह्लें बड़े मुश्कलें टाइम सारे हर इक आदमिये ई मुश्कल होंदी ही गड्डियें साधन नेईं थे औना जाना पैदल होन्दा हा ते पैदल चलदे केईं टैम लग्गी जन्दे हे हून ते घैंटे च घैंटे कम्म दिक्खेओ मैंटे च होई जन्दे इसलै बड़ा अच्छा साधन ऐ